जोंनि जायगायाव जोंनि बे ओनसोलाव बर' हारियानो बांसिन

साहा भुटान दङ भुटानफोरजोंबो जोङो थांलाय फैलाय बांद्राय नङाब्लाबो जोंनि साखाथिजोंनो इण्डियानिफ्राय भुटानसिम थांनाय मोनसे लामा दङ बेजों थांनानै भुटानाव बेफार खालामहैनाय बेयो जोंनि जायगायाव दङ नाथाय बिथांमोनजों जोङो गोरोबनानै भुटाननि मानसिफोरजों गोरोबनानै जोङो थाबाय थायो आरो दिनैसिमबो बे रोखोमैनो दं साखाथियाव ओरैनो गंसे गंनै गुबुन हारि दङ हारसा हारसाफोर दङ बिथांमोनजोंबो जोङो गोरोबनानै माने सोलिनानै दङ आरो आरो जोङो दुखुफोर जायोब्ला हयथ' बिथांमोनजोंनो जोङो सहाय सहजग खालामनानै जों सोलिनानै दङ